मूंखे हेॾी त वधीक ख़बर ना आहे पर हिते हीअं चवंदा आहिनि की गिरनार पहाड़ आहे हुन जा नव नव हज़ार ॾहाका ठहियल आहिनि पर जॾहिं बि ॾह हज़ार ॾहाको ठवंदो आहे त टूटी पवंदो आहे जाम कोशिश कई अथनि पर उहो आख़िर ॾाको नथो ठहे अने हितां जा माण्हू मञींदा आहिनि त गिरनार पहाड़ हिमालय पहाड़ जो ॾाॾो आहे